हमरा सिलाइ सँ बहुत रूचि अछि जाहिमे हम अलग अलग प्रकार के कपड़ा बनेनाइ सिखलहुॅं आओर जाहिमे जेनाकी हम बैग आर बनेनाइ सिखलहुॅं लेहॅंगा ब्लाउज आओर नार्मल ब्लाउज पेटीकोट आओर बच्चा के छोट छोट बच्चा के जे टीशर्ट पेंट होइ छै ओ सब बनाबै छी जाहिसँ लोक हमरा आर सँ बहुत प्रसन्न अछि आओर अखन तक अखन तक कोनो विशेष विशेष चुन विशेष प्रकार के विशेष प्रकार के प्रतियोगिता मे नहि गेलहुॅं जाहिसँ हमर कोनो पुरस्कार नहि भेटल आओर एहिसँ एहिसँ बड़का कोनो मतलब एहन काज अछि जाहिसँ हम कऽ कऽ बहुत प्रसन्न रहै छी जेनाकी लोक आर के बैगे सी देलहुॅं तऽ बहुत लोग एला जे कहला जे अहाँ बहुत नीक सिबै छी आओर सीबू आगे बढ़ु आओर जेना बहुत प्रकार के कठिनाइ के सामना करए परल जेनाकी कहियो मशीन हाथ पर चलि गेल कैंची गिर गेल पएर पर आओर कोनो होइत अछि जाहिसँ आओर कहियो हम ई छोरलौ नहि एतबो कठिनाइ के बाद हम सिलाइ सीख लेलौ